हलो हा त नमस्कार हा ॿुधायो हा मां पार्लर हलाईंदी आहियां हलो हा तव्हां पार्लर तव्हां पार्लर हलाईंदा आहियो नी हा त मां हा हा मां पार्लर वारनि सां ॻाल्हाइण थी चाहियां छो तव्हां हा तव्हांजो पार्लर में मतिलब कम बढ़िया थींदो आहे मुंहिंजी बेटी जी शादी आहे मुंहिंजी बेटी जी शादी आहे सॼो कम कराइणो आहे ब्राइडिल ब्राइडिल बि हा ब्राइडिल बि कराइणी आहे हा सॼी ब्राइडिल उनखे सॼो सॼो उहो कटिंग वारन जी त चेहरे जी जेको जेको उनखे खपे सभु तव्हांखे मसाज आहे सभु तव्हांखे करिणो पवंदो तव्हां पंहिंजो मूंखे डिटेल सॼो ॿुधायो छा वठंदा आहियो कटिंग जो ब्राइडिल जो छा वठंदा आहियो

हा हा आहे सुहिणी छोकिरी आहे तमामु सुहिणी आहे पर थोरो तव्हां उन्हीअ हिसाब सां ॿुधाईंदा वेंदव न मूंखे की भई कॾहिं मसाज हा हा हा हा हा हा त असांखे शादी असांखे शादी ॿिए शेहर में कराइणी आहे सो तव्हांखे वठी हलंदासीं असांखे टिनि ॾींहनि जो को बि असांखे तव्हां टाइम ॾींदव ताकी तव्हांखे असां पंहिंजे हिसाब जो हा पई हा उहेई बिल्कुलु बिल्कुलु न न उहो तव्हांखे पंहिंजो असां सेपरेट रूम ॾींदासीं तव्हांखे रहण जे लाइ रूम ॾींदासीं तव्हां ॿार जो जेतिरो सुठो कंदव असां ओतिरो ई तव्हां ख़ुशि कंदासीं ऐं असां जा ॿिया बि गेस्ट हूंदा उहे बि तव्हांखां कराईंदा बसि नियाणी जो वियांह आहे एतिरो ध्यानु रखिजो हा भई कोई बि ए सुठो ब्रांडिड इस्तेमालु कजोस उन जा ताकि हा हा न न ओ हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जॾहिं तव्हां टाइम हुजे मूंखे फ़ोन कजो मां ॿार खे पंहिजें छो जो ॿार बि हा ॿार बि पढ़़दड़ु आहे नी त हाणे लास्ट अथस त पढ़ाई पंहिंजो खतमु करे तव्हां वटि शुरू कंदी हा जेको जेको तव्हांखे महीनो पहिरियों जेको कम कराइणो हुजे उहो ॿुधाए छॾिजो ऐं असांखे पंहिंजो पंहिंजो तव्हांखे कार्ड हुजेव विजिटिंग कार्ड त उहो ॾई छॾिजो त उनमें रेट वेट लिखयल हूंदा आहिनि न त असां उन सां हा उनमें पैकेज हा उनमें पैकेज लिखयल हूंदो आहे असां उन्हीअ हिसाब सां तव्हासां ॻाल्हाईंदासीं पर तव्हांखे एतिरो ध्यानु रखिणो आहे की असांजो ॿार ॾाढो सुहिणो आहे उनखे कोई बि इफ़ेक्ट न थिए भई दाणा न निकिरी अचनि शादी जे टाइम ते बसि हे दाणा न निकिरी अचनि हा बसि हा बिल्कुलु असांजो ॿार ॾाढो सुहिणो आहे हा हा उहो असां बि कराईंदासीं हाणे अस मां त खैर उनजी नानी थी वियमि त मूंखे हल्को फ़ुल्को कराइणो पवंदो पर तॾहिं बि ॿिया बि मुंहिंजा गेस्ट ईंदा नी भाई मुंहिंजा हा हा हा हा त हा बिल्कुलु बिल्कुल मां बि जूड़ो ठहाराईंदमि हल्को फ़ुल्को मेक मेकअप कराईंदमि बसि वधीक न बाक़ी ॿिया बाक़ी असां गेस्ट ईंदव तव्हां उन्हनि खे सजाइजो उन्हनि खे संभराइजो बिल जी चिंता बिल्कुलु न कजो कम सुठो थियणु खपे कमु सुठो थियणु खपे हाणे तव्हांखे बि बिल ॾिसंदासीं नी तव्हां जा ख़र्चु बि ॾिसंदासीं नी बराबरि जा हूंदा त कराईंदासीं बसि बसि हा बसि तव्हांखे पूरो आराम सां वठी वेंदासीं आराम सां वठी वेंदासीं ऐं हुते रूम ॾींदासीं असांजा कम बसि सुठा कजो नालो पंहिंजो कढी अचिजो पंहिंजो नालो कढी अचिजो हली करे बसि बसि बसि बसि बसि हाणे मुंहिंजी पोटी वेठी आहे हाणे हुन जो नम्बर लॻाइणो आहे त हे कम कंदासीं त पोइ तव्हांजो ई हथ पकिड़े रेहंदासीं नी असां अॻिते बि तव्हांजा नाला ॿियनि खे बि ॿुधाईंदासीं हा ठीकु आहे वरी हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा ठीकु आहे हा बसि बसि बसि बसि इहेई इहेई चाहियूं था हा त बसि इहेई इहेई चाहियूं था की कम सुठो थी वञे ठीकु आहे पोइ मां तव्हांखे रूबरू अची करे मिलंदीमाव ऐं तव्हांजो विजिटिंग कार्ड तव्हांजो वठी वेंदमि तव्हांजो हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके भेण जय झूलेलाल जय झूलेलाल